हैलो आप कैब वाले बोल रहे हैं मैंने आपको कैब बुक करने के लिए कॉल किया है मेरी ट्रेन रात में बारह बजे है तो क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं कितने समय तक आयेंगे और कितनी देर में आप यहाँ तक पहुँचेंगे मुझे ये सब जनकारी दे दीजिए क्योंकि रात में ट्रेन है और जाने का कोई साधन नहीं है इसलिए मैं चाहती हूँ इसीलिए मैं कैब बुक कर रही हूँ तो आप मुझे बताएंगे कि आप कितने टाइम तक आएंगे और मुझे यहाँ वंसरूपबाड बाड़गवां से लेकर जाएंगे वो भी स्टेशन तक क्योंकि रात में ट्रेन है और रात में कोई भी साधन अवलेबल नहीं है इसलिए मैं कैब बुक करना चाहती हूँ तो बताइए मुझे कि आप कब तक आकर मुझ लेकर जाएंगे और मेरा एड्रेस है वंशरूपबाड बड़गवां कटनी